दाउफोरा जाहाथे जेनबा मोजाङै नायफिन जोङो जुदि दाउफोरखौ फिसियोबा जोङो सोरांजेन सिखारजेननायनिफ्राय जेनबा जोङो माबायदि सोरां जेनबा जों आदार होनांगोन आरो जेनबा सानसेयाव बेसेबां आदार होनांगौ आरो दाउफोराबो जेनबा थाइमलि जेनबा गावसोरनि उखैनायखौ नायनानै जुदि आदारखौ बिनो रोंनाय बेफोरबायदि जोङो माने नेम खान्थि एबा हुदा जोङो खालामनानै थि समाव जों आदार होनाय थि समाव जोङो बाहेराव होस्रांहरनाय बेफोरबायदि राहा लामाखौ लानांगौ